हमरा ईलाका मे हमरा सुपुर गाँव मे सुपौल जिला मे हरेक तरह के फील्ड छै जेना हाइ इसकुल फील्ड भऽ गेल ओहो ठाम आबैया कते कते मतलब करणपुर के सुपुर के हरेक जगह के खेलैया बरका फील्ड यऽ और करणपुर फील्ड भऽ गेल ओहोठाम मतलब खेलाइया आओर की कहै छै मतलब हरेक खेल होइया फुटबॉल भऽ गेल क्रिकेट भऽ गेल सबकिछु खेलाइया बलहा फील्ड भऽ गेल परसनमा फील्ड भऽ गेल तकरबाद की कहै छै बेरो फील्ड भ गेल तकरबाद बकौर फील्ड भ गेल मतलब सगरे मतलब फील्ड छै मतलब एहन नै छै जे मतलब सब फील्ड छलऽ जे मतलब आबैय खेलाइ लऽ धियापुता खेललक अपन करणपुर जाके खेलैया बलहा जाके खेलैया परसनमा मे खेलैया आसेपास अगले बगल मे फील्ड यऽ लम्बा चौड़ा फील्ड छै सुपुर हाइ इसकुलमे फील्ड यऽ हमर जाहिमे मतलब आबैया धियापुता सब खेलैया एतए मनोरंजन लागैया खेलैमे हमहूँ सब खेलाइ छी बैट बॉल जाकऽ कखनो परसनमा मे बेरो मे करणपुर फील्ड मे सगरे जाके हम खेलाइ छी जे फील्ड मतलब अच्छा खासा फील्ड छै गोला छै गोलाकार छै लम्बा छै चौड़ा छै फील्ड मतलब एहन मतलब छै जे खेल सकै छी अहाँ जे कोनो अहाँके दिक्कत नहि यऽ खेलै धुपैमे हमरा गाँवमे हर तरहके मतलब सुविधा छै हर तरह के सबकिछु के सुविधा छै हमरा गाँव सुपुर गाँवमे आबू अहूँ सब आ देखु अहाँ मनोरंजन करू सुपुर गाँवके